تا آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے ہم سارے دوست چھٹی پہ تھے تو اچانک خیال آیا کہ کہیں چلتے ہیں گھومنے کے لیے تو اسی میں پلان ہوا نینی تال کا تو ہم نینی تال گئے گھومنے نینی تال میں بہت برفباری بھی ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تو آپ اس چیز سے واقف ہی ہوں گے پھر ہم لوگ وہاں پہ اسکیٹنگ بھی کیے بہت ہی مزہ آیا بہت گرے پیے ایک دوسرے کے اوپر پہلی دفعہ تھا ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی شوز ووز سب لیے وہاں سے جو وہاں پہنتے ہیں اور شاید ہمارے سارے دوست تھے سب سے زیادہ میرا ایک دوست ڈرتا تھا ہرش بہ برفوں سے اسے ہم لوگ بہت پریشان کرتے تھے ایسے ہی مطلب مزہ ہی آ گیا تھا نینی تال جا کے